मूंखे हिते पंहिंजो साईकिलुनि जो धंधो आहे हिनजे लाइ मूंखे ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे नवां मॉडल अचनि कोई नईं कंपनिनि में कोई नईं चेंजिस अचे थी त हुनजे लाइ ॿाहिरि अचणु वञणु थींदो आहे इनकरे ऐं हींअर सहूलियत वारो जेको वीडियो कोंफ्रंसिंग आहे जूम ऐप हुन में असां साम्हूं वारनि सां हॉलसेलरनि सां ॻाल्हाए करे ऐं चवंदा आहियूं कि भई पंहिंजो मूंखे हिनजे मॉडल ॾेखार हिनजा पंहिंजो जेके हुजनि फीचर्स ॿुधाए पोइ मूंखे जेके समुझ में अचनि पोइ मां हुन हिसाब सां हुनजो ऑडर ॾींदो आहियां ऐं अची वेंदा आहिनि मुंहिंजो टाईम बि बचंदो आहे ऐं हिते मां पंहिंजो बिजिनिस ख़राबु न करे सघां इनकरे सो इहो कंदा आहियूं हिनजे लाइ जेको इहो निकितो आहे ऐप तमामु सुठो ऐप ऐं टाईम बचति वारो आहे ऐं हिन में असांखे सुठी राहति मिलंदी आहे टाईम जी वॾे में वॾी बचति आहे सो ॾाढो असां हिन ॻाल्हि खे पसंदि था कयूं